जय झूलेलाल असांजे गुजरात शहर जी त ॻाल्हि ई अलॻि आहे असांजे गुजरात शहर में पहिरें खां जाम वधारो थियो आहे अती वधारो पहिरों ग़रीबी जाम हुई हाणे हुनमें थोरो वधारो थियो आहे बिज़नेस वधियो आहे हीरो उद्योग जो सॼो हुयो जेको ठही वियो ठहियो आहे सभु गुजरात में उहो मस्तु आहे सूरत में ठहे थो असांजे पंहिंजे सूरत में जाम वधारो कयो अथऊं जीअं मेट्रो ट्रेन बि अची वियूं आहिनि जाम हुनमें अ मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद में आई आहे सभिनि हंधि मेट्रो ट्रेन हाणे चालू कयूं अथऊं धीरे धीरे पहिरें खां उगती जाम थी करे असाजी गुजरात बि बिज़नेस बि वधी रहियो आहे ॿाहिरां तरह तरह जा व हर हर कंहिं शहर जा माण्हू अचनि था गुजरात में बिज़नेस करण लाइ पहिरें खां जाम वधारो कयो अथईं असांजे गुजरात नया नया हीअ सभु ठहिया आहिनि पुलियूं थी ठहनि नयूं नयूं पुलियूं थी ठहनि असांजे हिते वधारो थियो आहे गुजरात में मोदी चए थो सिंगापुर ठाहींदुमि मां गुजरात खे सॼे गुजरात खे जाम वधारो कयो अथईं असांजे गुजरात में जीअं कपिड़ो गुजरात में कपिड़े जी बिजनेस वधारे आहे कपिड़ो थियो गुजराती नाश्तो थियो रोटी थियूं कैटरिंग जो कम थियो हर तरह जो कम हिते वधी रहियो आहे ऐं सभिनि खे सभिनि खे मिले थी जाम सुठो ई थो मिले गुजरात में कोई बुखियो न रहंदो हर कंहिं गुजरात में गुजरात जी सेवा बि जाम सुठी आहे असांजे गुजरात जो जेके नंदियूं आहिनि हीअ आहिनि माना हर तरह जो माना कम मिली रहियो आहे ईअं न की कोई बुखियो रहंदो असांजे सॼे गुजरात में गुजरात में कोई बुखियो न रहंदो हर तरह जो हिते कपिड़े ॾिसो कपिड़ो वधी रहियो आहे वापारियुनि खे कपिड़े जो जीअं असांजे मार्केट आहिनि कपिड़े जा रिक्शाउनि जो धंधो ह इनजे करे रिक्शाउनि जो धंधो वधी रहियो आहे हाणे बसियूं चालू कयूं अथऊं गुजरात में इनजे करे जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थिए पहिरों असांजे हिते बसियूं न हुइयूं हाणे सिटी बस चालू कई अथऊं जीअं जेतिरो थी सघे असांजी गरीबनि खे थोरो मिले फ़ाइदो मिले हर कंहिं ॻाल्हि जो फ़ाइदो गुजरात में मिलियो आहे जीअं असांजे आयुष्मान कार्ड मोदीअ ठहाराइयो अथईं आयुष्मान कार्ड जो वधारो थियो आहे इस्पताल में माना खर्च घटि थिए खर्च घटि थो थिए गरीबनि खे जाम हेल्प मिली आहे आप्रेशन हीअ उहो पंज पंज ॾह लख हिक कार्ड ते मिलिया आहिनि असां हिते गुजरात में वधारे आहे जेको मार्च में गुजरात में जाम वधारो थियो आहे असांजे गुजरात में हरिओम जय झूलेलाल